आं अनला ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो मानोना बियो जोंनि बर'फोरनि मोनसे मोजां ओंख्रि बे ओंख्रिया जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे गुनगोनां ओंख्रि अनलाजों दाउजों संनाया जोबोर गोथाव जायो जानायाव मिलौलायो बेनि थाखायनो आङो अनलाजों दाउजों ओंख्रिखौ खस्त'ब्लाबो संनो जोबोद मोजां मोनो